भैया शुभ मोबाइल दुकान से बात कर रहें हैं भैया मुझे फ़ोन की जानकारी लेना त लेना था मुझे वो एक्चुअली फ़ोन ख़रीदना है तो दस हज़ार तक का या उसके अंदर तक का फ़ोन आप मुझे बता सकते हैं क्या नहीं नहीं आप ही मुझे बता दीजिए कोई सुझाव दीजिए कि मैं दस हज़ार तक का फ़ोन ले सकूँ

भैया सैमसंग का बता दीजिए आपकी सैमसंग का क्या कैसे उसका कैमरा उसका रैम रोम किस तरह का है ये सब

नौ हज़ार का और किस किस कलर में एवेलेबल होंगे भैया वो फ़ोन ठीक है भैया और रैम वग़ैरह क्या रहेगी फ़ोन की छः चौंसठ और कैमरा जी ठीक है भैया तो मैं आपकी दुकान आती हूँ और देख लेती हूँ मुझे जो पसंद आएगा तो मैं तुरंत ही ख़रीद लूँगी ठीक है भैया भैया आप मुझे अपनी दुकान का पता भेज दीजिएगा इसी नंबर पर ठीक है ठीक है भैया